کھیل نہ صرف جسمانی صحت بہتر بناتے ہیں بلکہ ذہنی سماجی اور جذباتی پہلوؤں پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں کھیلنے سے جسم متحرک رہتا ہے جس سے دل کی صحت وزن کا توازن پٹھوں کی مضبوطی برقرار رہتی ہے بیماریوں جیسے ڈائبٹیز بلڈ پریشر موٹاپے کا خطرہ کم ہوتا ہے کھیل انسان کو ذہنی دباؤ پریشانی اور ڈپریشن سے نکالتے ہیں کھیل کے دوران جس میں خوشی والے ہارمونس بنتے ہیں جو موڈ کو خوشگوار بناتے ہیں توجہ فیصلہ سازی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے ٹیم گیمز میں دوسروں سے بات چیت تعاون اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے نئے دوست بنتے ہیں اور تنہائی کا احساس کم ہو جاتا ہے میل جول عزت برداشت جیسے سماجی رویہ مضبوط ہوتے ہیں